चिकित्सालय छै आ भेटनरी डॉक्टर छै तऽ ओकर ईलाज करै छै तऽ जैसे डा जैसे डॉक्टर छै वैसे जतेक दुःख छै ओतेक जइसन दवाइ पड़ै छै ओतेक पैसा लगै छै आ जतेक सुइ पड़ै छै पोलियोवला उतना पैसा लगै छै तऽ हमरा पास तऽ गाए माल तऽ नहि छै मगर अड़ोसी पड़ोसीकेँ देखै छियै तऽ वही देखै छियै तऽ वही बोलै छी अहाँकेँ देखै छियै बहुत तबियत खराब भऽ जाइ छै तऽ झोल ओढ़ा दै छै आ ओकरा धुइयाँ करि दै छै नार बिछा दै छियै नार बिछा दै छियै तऽ कनी देह गरम ओकर हो जाइ छै कनी दुःख ओकरो कम भऽ जाइ छै दवाइ भी करै छियै तऽ आ आओर हम तऽ नहि बता सकै छी किया हमरा पास तऽ गाए अछि नहि अछि अड़ोसी पड़ोसीके पास मगर बगलेमे अछि तऽ हम बता सकै छी आ जे पूछब तऽ हम तऽ जहाँतक होयत जवाब देब आ जे जानै छी सएह बोलब काहे नहि जानब तऽ हम तऽ नहि बोल सकै छी इसीलिए कहै छी गाए मालके बारेमे हम बहुत कुछ जानै छी किया हमर बगलेमे रा गाए राखै छै